हेलो हाँ आप कौन बोल रहे हैं हाँ हाँ हमको अपने एक एक अकाउंट खुलवाना है बेटा उस एकाउंट में क्या क्या कागजात लगेंगे क्या लगेगा कैसे कितना लगेगा और समय कब कब आना है ये मुझे बता देना और हाँ हाँ हाँ हाँ

किस कितना समय लगेगा बेटा ये खाता खुलने में ए टी एम भी बनवाना है वो कब तक बनेगा और कितना पैसा रखना पड़ेगा बेटा अच्छा हाँ हाँ

अच्छा हाँ हाँ ठीक है बेटा ठीक है हाँ हाँ हाँ हाँ